असांजे भारत देश में तमाम घुमण फिरणु जूं जॻहियूं आहिनि हुननि मां हिकु मशहूरु ऐं दुनिया जो अजूबो आहे ताजमहल ताजमहल अकबर द्वारां ठारायो वयो हुयो पंहिंजी ज़ाल जे लाइ इहो प्रेमु जो प्रतीकु मञिजी रहियो आहे सॼी दुनिया में ताजमहल ते घणई माण्हू वेंदा आहिनि हुन जी खू़बसूरती खे ॾिसण जे लाइ मां बि ताजमहल वयो हुयमि ऐं हू तमाम खु़बसूरत हो हुन खां पोइ दिल्लीअ में आहे लाल क़िलो लाल क़िलो राजा शाहजहां ठारायो हो हुन खां पोइ आहे मुंबई में गेटवे ऑफ इंडिया जेको बि माण्हू मुंबई ईंदो आहे हू गेटवे ऑफ इंडिया ज़रूरु ईंदो आहे घुमणु जे लाइ इहो ठारायो वयो हुयो राणी विक्टोरिया जे लाइ समुंडु जे किनारे ते हुन खां पोइ आहे एम्बर पैलेस जयपुर इहो पैलेस ॾाढो सुठो ऐं खू़बसूरत आहे हुन खां पोइ आहे अजंत गुफ़ा हिन गुफ़ा में असांजो इतिहासु आहे हिते तमाम अलगि॒ अलगि॒ नमूने जूं मूर्तियूं आहिनि हुन खां पोइ आहे पंजाब में हरमिंदर साहिब जिंहिं खे गोल्डन टेम्पल बि चयो वेंदो आहे हिते दुनिया भर मां सिख माण्हू वेंदा आहिनि दर्शन करण जे लाइ हुन खां पोइ आहे वाराणसी में मणिकर्णिका घाटु हिन घाटु ते चोवीह कलाक ई चिताऊं ॿरंदियूं रहंदियूं आहिनि जिंहिं खे ॿाहिरां माण्हू ईंदा आहिनि ॾिसणु जे लाइ हुन खां पोइ आहे इंडिया गेट दिल्लीअ में ऐं क़ुतुब मीनार बि दिल्लीअ में आहे जेको जाम विशालु आहे ॾिसणु में हुन खां पोइ हाल ई में गुजरात में ठायो वियो आहे स्टैच्यू ऑफ यूनिटी उहो बि ॾिसणु लाइ जाम माण्हू वेंदा आहिनि